बा दिसेम्बर नैरोजा द' जिब्रै दिसेम्बर जिगुजौ गुजिद' नै जानुवारि नैरोजा थाम बा जानुवारि नैरोजा ब्रै द' जानुवारि जिगुजौ गुजिनै